सिंधी संस्कृतिअ में मुख्य वापार जी ॻाल्हि कई वञे त हा चवंदा आहिनि त सिंधी त आखिर वापार वारो ई आहे बिल्कुलु असांजो शुरूआती दौरु कुझु ईअं ई हो जिते ॾिस उते तव्हांखे सिंधी ॾिसण त ज़रूर मिलंदो चाहे उहो पोइ किराने जी दुकान हुजे नंढे राशन जी दुकान हुजे जूता चंपलनि जी दुकान हुजे या चऊं त वॾे कोई शोरूम हुजे जिते ॾिसो उते तव्हांखे सिंधी त ॾिसण ज़रूर मिलंदो चवंदा आहिनि न सिंधी हुजे या वाणिया ॿिन्हीनि खे वापार ई पंहिंजो पसंदि ईंदो आहे बिल्कुलु पर जो त अॼु हा अॼु जे दौरु में इहो कुझु घटि थी रहियो आहे छाकाणि नई पीढ़ीअ जे ईंदड़ु नई पीढ़ी जेका अॼु जी पढ़ी रही आहे लिखी रही आहे हूअ इहो थी सोचो त पंहिंजो धंधो त हली रहियो आहे छो न मां ॿाहिरि वञी बि कुझ कमाए अचा त जेको अॼु मां ॿाहिरि कमाईंदसि उहो अची पंहिंजे धंधे में लॻाईंदसि बिल्कुलु अॼु जे उन नंढड़ो सो वापार आहे उन किराने जी दुकान खोली आहे त हूं उनजो छोकिरो ॿाहिरि वेंदो पढ़ी लिखी विदेश ता हली वञे उतां कुझ कमाए पोइ अचंदा ऐं उहेई दीमाग़ु था लगाइनि त बिल्कुलु अॼु जा ॿाहिरि जा दुकान ॿाहिरि जा शोरूम्स वॾा वॾा मॉल्स कीअं हली रहिया आहिनि उहो अची पंहिंजी नंढी दुकान में था इंवैस्ट कनि पंहिंजे दुन दुकान में उनखे ॾेयनि था ऐं उनखे कीअं अॻिते वधाइनि था इहेई सोचे करे अॼु जा ॿार ॿाहिरि था वञनि ऐं ॿाहिरा अची पंहिंजे ई धंधे खे पंहिंजे घर जे जेको हली रहियो आहे वापार सदियुनि खां उनखे अॻिते वधाइण जे बारे में सोचनि था